हमारे गाँव में जल निकासी व्यवस्था अच्छी है कहीं कहीं पर घरों के सामने नालियाँ बना दी गई हैं जिससे पूरा गंदा पानी नालियों से बाहर निकल जाता है और इसके सुधार के लिए गाँव में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये नालियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं कुछ लोगों ने निकासी नालियों को बूझ दिया है इसलिए गंदगी व्याप्त रहती है उनके घरों के सामने से जाने की इच्छा नहीं होती है तो इन लोगों को बताया जाना चहिए कि ये नालियाँ हैं इनको बूझना नहीं चाहिए यहाँ पर जानवर नहीं बांधना चाहिए थोड़ा दूर जानवर बांधना चाहिए इस टाइप के जागरूकता की बहुत ज़्यादा जरुरत है